मैंने अपने जीवन में ड्राइंग करना अपने बचपन में पाँच साल कि उम्र से शुरू कर दिया था वैसे तो उम्र बहुत कम थी बट मैंने फाइव क्लास ही से उसने स्टार्ट कर दिया था मैंने कई बार अलग अलग प्रतियोगिता में भी भाग लिया है जिसमें मैंने कई बार स्थान प्राप्त किया है मैं अपने बचपन का एक वाकया सुनता हूँ कि मैंने अपने तीसरे क्लास में यहाँ पढ़ाई करता है उस टाइम पे मैंने डिस्ट्रिक लेबल पर अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व किया था ड्राइंग में जिसमें मैंने सेकेंड प्राइज प्राप्त की थी मुझे इसमें बचपन से हीं रुचि थी या इस तरीके से बोलूँ कि मेरे को ये पारिवारिक मिला है इसके साथ ही मेरे को ड्राइंग सिखाने में मेरे गुरु का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसके साथ हीं मेरे शिक्षकों ने भी इसमें सहयोग किया है मैंने कई तरीके की चीज़ें सीखी हैं इसमें जैसे ड्राइंग करना किसी भी चीज को ड्रॉ करने के लिए बहुत सी चीज़ें जरूरी हैं जैसे कि सबसे पहले कि आपके दिमाग में एक इमैजिनेशन होना चाहिए एक सोच होना चाहिए कि हमें क्या ड्रॉ करना है किस टाइप से ड्रॉ करना है इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप उस बारे में एक सोच रहें उस चीज के बारे में नया इनोवेटिव सोच रहे हैं इसको सोच कर के किसी भी चीज में आपको ड्राइंग कर सकते हैं इसके बाद यदि बात करूँ कि मुझे यह सीखने को मिला तो जी हाँ मैंने इसको सीखने के लिए काफ़ी मेहनत की है मेरे गुरु के साथ साथ इसमें मेरे जो पसंदीदा कलाकार हैं वो अरनाल्डो विंची साब हैं जो कि बहुत एक समय के सोलह सौ शताब्दी का बहुत बड़े आर्टिस्ट थे बहुत बड़े एक कलाकार थे जो कि बहुत ही अच्छे कला के उदाहरण उनके कई देखने को मिलते हैं इसके साथ ही मैंने जो कला है अपने गुरु से सीखी है जिन्होंने मुझे कई बार इसके लिए बहुत सहायता किया काम करने के लिए प्रेरित किया मेरे पढ़ाई में मेरा सहयोग किया पढ़ाई के साथ साथ मेरे को ड्राइंग करने के लिए प्रेरित किया और मैंने कई बार कई चीज़ों कई जगहों पर ये अपनी कला का प्रदर्शन कर चुका हूँ